स्विगी एप्पपर जे हम ऑर्डर करले रहियेै ओकरासे कैन्सिल कर दिऔ ताकि पैसा जे छै से हमर बटुआमे आबि जाय ताकि हम फेरसँ आर्डर करि सकियै